آج کل ہندوستان کے اندر بے روزگاری کا بہت بڑا مسئلہ ہے جیسے بہت سے ملکوں میں بے روزگار ایک عالمی مسئلہ امڑیکہ برطانیہ فرانسیسی اور جرمنی جیسے امریکی ترقی یافتہ ممالک میں بھی بے روزگاری پائی جاتی ہے ایسے ممالک میں بے روزگاری زیادہ ہے جس میں زیادہ تر شہر کے اندر جو ہے لوگ بجنس کرتے ہیں اس سے لوگ کا مسئلہ دور ہو جاتی ہے لیکن جہاں دیہاتی لوگ ہیں وہاں کا جو جو جو سب گاؤں میں رہتے ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے اس لیے کیونکہ لوگ جو ہے بہت کم پڑھے لکھے ہوتے کھیتی پتی زیادہ کرتے ہیں اسی لیے جو ہے وہاں کم پہ یہ بے روزگاری کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اسی لیے جو ہے اس کو سب سے زیادہ دور کرنے کے لیے ایک مہم چلانا چاہیے سرکار حکومت کو کیونکہ یہ بے روزگاری دور ہو جائے اسی لیے بہت سے پڑھے لکھے نوجوان اپنے طبقہ کے جو بھی ہے دیہات میں رہتے ہیں وہ اور بہت سے ہر فیلڈ میں جاتے ہیں پھر بھی بے روزگاری دور نہیں ہو جاتا ہے لیکن شہر کے اندر بہت زیادہ کچھ نہ کچھ بجنس وغیرہ یا اور بھی چیز وہ حاصل کر کے وہ اپنا بے روزگاری کو دور کرتے ہیں اسی لیے حکومت سے درخواست ہے اس پہ اپنے جلد سے جلد یہ بے روزگاری کو دور کر دیں